हाँ मुझे पालतू जानवर पसंद हैं लेकिन मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं है पसंद हैं क्योंकि जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में मुझे एक छोटी बिल्ली मेरे साथ बहुत खेलती है मैं उसे प्यार से दूध पिलाता हूँ और वह मेरे साथ खेलती है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ और मुझे छोटे छोटे कुत्तो के बच्चे भी पसंद हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं जब उनके साथ होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके ऊपर प्यार आता है वे भी हमसे प्यार करते हैं हमारे आसपास रहते हैं वे भी नहीं चाहते कि वो हमसे दूर जाएँ और हम भी नहीं चाहते कि वो हमसे दूर जाएँ तो जब भी हम मिलते हैं या हम किसी पालतू जानवर के सथ होते हैं तो हमें बड़ा सुकून सा मिलता है ऐसा लगता है कि ये भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है तो मुझे तो बहुत पसंद हैं ये छोटे छोटे जानवर पालतू जानवर जिनमें से छोटे छोटे पप्पीज़ बिल्लियाँ और बहुत से छोटे छोटे जानवर जो कि बहुत अच्छे लगते हैं